हलो हाँ जी सर क्या लेना है आपको कौनसा बुक

अच्छा बस एक ही लेना है अच्छा अच्छा हाँ और आगे और भी कुछ लेना है अच्छा हाँ और भी कुछ अच्छा हाँ वो भी हो गया कौनसी बुक अच्छा येस और आगे और भी कुछ लेनी है अच्छा ठीक है दो पेन हो गई आपके और दो गेस और दो गेस का सर अच्छा हाँ और नोटबुक हो गया अच्छा येस और और इसके बाद आपको गैस पेपर का जोग्राफ़ी का प्राइस पड़ेगा हंड्रेड रुपीज और इसके बाद नोटबुक्स हाँ नोटबुक का हो गया हाँ उसका हो गया अस्सी अस्सी रुपया हो गया और फिर पेन का हो गया सात सात रुपए का दो पेन है ना आपका वो हो गया हाँ और नोटबुक का तो वो बत वो तो बता दी हूँ और गैस पेपर का भी हंड्रेड रुपीज हो गया और एक ठो और बुक है पैंसिल का हो गया फाइव पाँच रुपया और इस किस गैस पेपर का हंड्रेड रुपया बताई हूँ ना उसका हो गया हंड्रेड टोटल आपका हो गया ये पूरा एमाउंट एक ही साथ इकट्ठा मार दूँ ना

टोटल आपका हो गया तीन सौ कुछ रुपए के समथिंग आता है टोटल देख रही हूँ पूरा बता देती हूँ आपका टोटल फाइनल चार सौ चार सौ रुपए का हुआ कौनसा हाईलाइटर

और भी कुछ लेना है और क्या चीज़ लेनी है जल्दी अच्छा येस मार्कर पूरा छ सौ रुपया हो गया